ایک مرتبہ مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا پڑا جس سے بات کرنا تو کیا اُس سے ملنا بہت ہی زیادہ مشکل اور محال تھا کیونکہ اُس کے اخلاق بےحد ترش تھے اور اُس کا رویہ بے حد سرد تھا وہ کسی سے جلدی بات نہیں کرتا تھا اور ملنے کی بھی کوشش نہیں کرتا تھا مگر مجھے تو ساتھ کام کرنے کی ضرورت تھی اِس لیے میں نے سب سے پہلے اُس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جب اُس کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا تو میں نے تھوڑا صبر سے کام لیا اور مختلف طریقوں کو جاننے کی کوشش کی کہ جس کے ذریعے کسی ایسے شخص سے بات چیت کی جا سکے جس سے تال میل قائم کرنا مشکل ہو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مجھے اس سے بات چیت کرنے کے لیے کسی خاص قسم کے علم کو سیکھنا ضروری ہے اِس لیے میں نے کچھ دنوں ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جس میں ایسے مشکل شخص سے کام نکلوانا یا بات چیت کرنے کے طریقوں کو سکھایا جاتا ہے اور اِن تمام کوششوں کے بعد میں جب اُس کے پاس واپس گیا تو میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا اور اُس کو اپنے آپ سے متاثر کر سکا اِن تمام کوششوں کے نتیجے میں میں ہم نے ایک ساتھ کام کیا اور آج وہ میرا بہت اچھا دوست ہے